گڈ مارننگ سر آپ موبائل شاپ کے آنر سے بو آنر بول رہے ہیں میرے موبائل کا ٹیمپر گلاس ٹوٹ چکا ہے تو جی سر جی سر ریئل می سیون پرو ہے میرا موبائل اسی کی قیمت ٹیمپر گلاس کی قیمت معلوم کرنا تھا مجھے اس کی قیمت کیا ہوگی اب آپ کی دکان میں کون کون سی کوائلٹیز کا گلاس ہے تھوڑا بتا دیں تفصیل سے آپ کی مہربانی ہوگی جی سر جی جی سر جی سر

جی سر

جی جی جی سر تو کیا کہتے ہیں یہ اس کی قیمت جو ہے اور بھی سات سو تو سات سو والی سات سو والی سات سو والی بہتر رہے گی اس کے آپ نے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں جی تو آپ کے دکان کہاں ہے آپ اپنا پتہ بتا سکتے ہیں حضرت مہربانی ہوگی آپ کی جی جی اچھا میرٹھ میں ہے میں بھی میرٹھ رہنے والا ہوں اس لیے میں نے آپ کو فون لگایا تھا میں یہاں ابھی میرٹھ میں ہوں تو اس لیے میں آپ آپ کی دکان پہ ان شاء اللہ دس منٹ میں آ رہا ہوں آٹو سے ٹھیک ہے شکریہ ٹھیک ہے سر